हा मूंखे पंहिंजे डांसिंग करियर में इलाही मुश्किलातुनि जो सामनो करिणो पियो आहे मुंहिंजे बचपन खां ई इहा इच्छा हूंदी हुई त मां ख़ूबु बढ़ियां डांसर ठवां पर असांजे मुल्क में असांजे माशरे में इहा इज़ाज़त कोने त हिक जाइफ़ा डांस जो पंहिंजो करियर चुने पर जीअं जीअं हाणे समय बदिलंदो वञे थो वियो हाणे हिन युग में हिन कम्प्युटर युग में डिज़िटल सभु थी वियो आहे और हर माण्हूअ जी मन स्थिति बि थोरी ब्रॉड थी वेई आहे हाणे माण्हू एडवांस थी विया आहिनि उहे हाणे पंहिंजे पंहिंजे करियर जे बारे में इलाही गंभीरता सां सोचनि था ऐं कोई बि ॻाल्हि ख़राबु काने असांजे करियर जे लाइ हिन शइ ते हिन शइ खे मञनि था पिया पर उहा समय हिकिड़ो हुओ त असां हिननि चीजनि जो इलाही सामनो कयो हुयोसीं पर हाणे हिन समय सभु ठीकु आहे पर समय त निकरी चुको आहे जय झूलेलाल